अॼुकल्ह जा ॿार ॿाहिरि रमण में क्रिकेट आहे फुटबॉल आहे बॉल सां बास्केट बॉल आहे बैडमिंटन आहे अहिड़ी घणी रमतूं रमंदा आहिनि पाड़े में सभु गॾिजी करे घणी गेमूं रमंदा आहिनि ॿार ॿार घर में वेठा हुजनि त या त चेस रमंदा या त लुडो रमंदा या साप सीढ़ी रमंदा या त कुझु बि घर में वेठे घर घर बि रमंदा आहिनि खेॾंदा आहिनि घर में अगरि ॿार वेठो हुजे ख़ाली समय में त अॼुकल्ह टी वी ऐं मोबाइल जो बि ज़मानो हले पियो थो घर में मोबाइल में त घणियूं अहिड़ी एप्लीकेशनूं आहिनि जेको इन्हनि जे पढ़ाई जे लॻती बि हूंदियूं आहिन ऐं हुन में गेमू ऐं ॿीं एप्लीकेशनूं या त यूट्यूब इंस्टा टिकटॉक उन्हनि में ख़ाली समय में ॿार रिल्सूं वेठा ॾिसंदा आहिनि या त वीडियो वेठा ॾिसंदा आहिनि ऐं टीवीअ में त काटुनि वेठा ॾिसंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं ॿार पंहिंजे ॾाॾा ॾाॾीअ सां बि ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं पंहिंजे नाना नानीअ सां बि रमंदा आहिनि उन्हनि सां कहानियूं बि ॿुधंदा आहिनि ऐं उन्हनि सां कुझु सुठो बि सिखंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं त नंढा ॿार पंहिंजे माता पिता जी मदद बि कंदा आहिनि घणी जॻह ते त ॿार पंहिंजे माता पिता जी चङी मदद बि कंदा आहिनि